औ आं नै माबायाव गारि सालायगासिनो दङ सामथाइबारि र'द आव अ गारि नांगौ जादों नामा आबै खारिगावनिफ्राय बबेसिम थांगोन बङाइगाव बङाइगावसिम रिजार्भ नामा अ रिजार्भ बा

दस हाजारसो नांगोन

लामाया मोजां जाजोब्बाय

थावनि दामआबो बारा जाबाय ना थावआबो खम समाव मोनला दाना दामआथ' बिदिनोसै

थांलाय फैलाय नामा आबै रिजार्भ अ

फास हाजारबा जानाय नङा साथ हाजाराव जागोन साथ हाजार

अ आंखौबो अननांगोन ना

दे सय हाजार होबानो जागोन दे होनबा

बेनिफ्राय हानाय नंला थावआ दाम गोसा जाबायना थावनि दामआ जासिगोन दे फास हाजारआवनो जागोन दे जानोसै होनबा माला थांनांगौ साननैसोनि उनाव अह औ औ सानसे सिगां खिन्थाहरनांगोन

दे होनबा